میرے پسندیدہ مُصنِّف فیض احمد فیض ہیں ان کی شاعری مجھے بہت پسند ہے غزلیہ شاعری وہ بہت شاندار کرتے ہیں اُن کو انقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے اُن کی بہت سی تصانیف ہیں اُن میں سے دستِ صبا کلّیّاتِ فیض نقشِ فریادی یہ سب اُن کی بہت مشہور کتابیں ہیں مُصنِّف کے اعتبار سے اُن کی تحریریں مجھے بہت پسند ہے اُن کی تحریروں میں آسان سہل زَبان کا استعمال کیا جاتا ہے